म्हाका पिक्चर पळोवपाची खूब खूब आवडटा अशीं पिक्चरां की सॅड आसा तीं पिक्चरां अशीं दुख्खीशीं आसा तीं पिक्चरां पळोवपाचें म्हाका एक तितुंतलें एक पिक्चर हांयें म्हाका इतलें आवडटा आं तें हांयें दोन तिनदां पळयलें फाटोफाट अशें तेजें नांव आसा भवाल एक तेजी स्टॉरी आसा बरी स्टॉरी आसा तेका एक फीट मारून येता तें फीट मारून येत म्हळ्या तेक तें हेका हिरोवा खबर नासता पूण तेका आवय बापाय खबर आसता मागीर ते मागीर तेका एक सैरी सोयरीक बीन जाता आनी तो तिजे कडेन लग्न बीन जाता आनी तेजे लग्न दिसत तेका राती कडेन फीट मारून येता फीट मारून येत तें तेंक ख तेक ते हिरोवा खबर नासता तो मागी तो घ घरा कडेन वसपा लागोन तो दार उगडीत उगडिता आमी घर या म्हणोन पयल्या तो तें फी फीट मारून तें हें जावन आसता मागीर तेका फीट मारून येता म्हणू हें कळ्ळें हिरोवा कळ्ळें हिरो तेका फीट मारता म्हणन तेका सांडून वयता मागीर घरा कडेन वयतरी तेका तो घेवन वसना मागीर तेका तेगे आवय हिरोवाजे ते आवय बापूय तेक घेवन वयता पूण तो तेका कितें करता फुड्यां म्हण तो घेयना तो आपूण हेचेर हेचेर न्हिदता खाटीर न्हिदता आनी तेका सकल न्हिदयता तेका फी तेका हेंच कॅर करिना बायल म्हळ्या हेंत आनी खंयी खंय फांक्श कितें कितें प्रोग्राम आसा न्हू बायलेक घेवन वचना तो आपूण एकटो वयता तेका कित्याक फीट मारून येता म्हूण तेका हें करत तो कॅरलॅसपण करता आनी तेक खंयूय गेल जाल्यार तेका व्हरना इतली म्हाका तें पिक्चर आवडलें सामको पयल्यार सामकें रडपाचें पिक्चर तें अशें सा हेका जावपाचें तें काळजा लागो लागपा पिक्चर तें इतली बरें पिक्चर तें म्हाका खुब्ब आवडलें तें पिक्चर